तकनीकी के उन्नतिमे हमर जीवनके बहुत ही अच्छा तरीकासँ बदलि देला यऽ किआकी स्मार्ट फोन इंटरनेट आबैसँ हमरा बहुत कुछोके उपयोग बैठल बैठल मिल जाइए

बहुत ही उन्नति भेल यऽ बैठल बैठल हम अपन घरसँ सब किछु करि सकै छी हमरा मन भेल हम कतौ गेलहुँ हमरा टिकट बुक करैके यऽ तऽ हम ऑनलाइन टिकट बुक करि लेब मन भेल आब ओतय जाइके हमरा होटल बुक करैके छै ओकरासँ जाइके पहिले हम मोबाइलेसँ अपन ओतुका होटल बुक करि लेब कोनो पैसा वैसा बैंकिंगमे पैसा उठैलहुँ पता नहि चलै रहै आब तऽ मैसेजो आबि जाइए हमर बैंकमे कोनो चीजके भुगताने करैके यऽ जेना लाइनके कोनो चीजके हम आरामसँ अपन ऑनलाइन भुगतान करि सकै छी